अच्छा कल में टी वी लग्गेआ दिक्खन टी वी जिसलै लाई दित्ता मिगी में न्यूज़ आह्ला खबर आह्ला चैनल ते खबरै ई दस्सन लोरेंस बिश्नोई दे बारे च ओह् बड़ा खतरनाक बंदा ऐ जेल च रैहंदा ओह् बंदा मगर बाह्र बडे़ बडे़ कांड करदा ओह् सलमान खान ई एड्डा बड्डा एक्टर उ'न्ने उसी धमकी देई दित्ती कि मेरे कोला माफी मंग्ग नेईं तां में तुगी मारी ओड़ना ऐ पैह्लें उ'न्ने सिद्धु मुसे आह्ला मराई ओड़ेआ एड्डी बड्डी हस्ती ही ओह् बी उसी जेला अंदरो मराई ओड़ेआ ते ओह्दा बड़ा डर लगदा ऐ बड़ा खतरनाक बंदा ऐ ओह् ओह्दे पता नेईं बाहर कि'न्ने बंदे न ओह्दे उ'न्ने रक्खे दे जेला च ई ओह् बंदे गी मराई ओड़दा ऐ ऐसी ऐसी खबर दस्सा दे हे ते में दिक्खी रहान होइया कि अगर ओह् बंदा ठाने जां जेला च इ'न्ने इ'न्ने कम्म खतरनाक करा दा ऐ ते बाहर औग ते बाहर केह् कम्म करग ओह् फिर जेल च ओह् इ'न्ने इ'न्ने खतरनाक कम्म करा दा में ते कल खबर सुनियै रहान होइया बहुत बुरा बंदा ऐ बहुत खतरनाक बंदा